अ ए नों खाथुम जानो होनब्लाथाय खाजा जा खाजाखौ बासियाखै माबि मोनसेया जोबदों बेखौ लाना लांफै ए बि पिलखौ लांफै बावनांगौ नोङो पिलखौ गायखेर जादों नामा नोङो

जानाङामोन गायखेरखौ ओहो जानाङा आरो थान्दा मोनलोङा थान्दा मैगं जादों दां नोङो थान्दा मोना औ खोनादों नोंथ' दा लाइ लाफा ओंखारदों होनलाय बेखौ जादों नामा नोंलाय ना गोथां

अ बेबो थान्दा जायोना आलु जा

अ बारा सामब्रामफोरखौबो जानाङा थान्दाना इबो गरम'नो ना दा बिथोरावसो मा दंसै नोंनाव आर बिखौ नायबाव नांगौमोन ना आङो ओइ माबा बुधबारै थांगोन आङो बुधबारै बुधबारैहाय अ बुधबारै थांगोन खर' सानाय अ इखौ लांनांगोन नोङो दै गुसुखौ लोंनाङा दै गुसुफोरखौ गरम गरम बुस्थु जा अ दै गुसु इखौ हरफिनगोन दे आरो बे खर' सानायानिया बेजों हामाखैब्ला बेलेक बेलेक पिलखौ हरगोन दे ओइ सिथरबो दं बियो सिथर जादों खोमा सिथरनि खोनादों खोनादों खोनादों दे अ जनडिसनिबोथ' होमब्लाथ' होनांसिगोन आङो जनडिस जनडिसनिखौबो हरनांगोन पिल बटल पिल लाङाब्ला बटलखौ लानो हागोन नोङो बटल बटलखौ जानो हायोना पिलखौ जानो हायो अ आरो हालदै मोनजाया थाव मोनजाया बियो थावफोरखौ अ बारा जायोना संख्रिफोरखौ एवना जा संख्रिफोरखौबो एवनानै जानांगौ संख्रिफोरखौ बावबो बिजानु थायोना बिजानु पिल मोनाखै आरो इयावनोथ' पिला ओरैनोसो जोबलाय लांसैना खाजा जाब्लानो बा माबाया

अ दे